पक्षी जे छै से पक्षी देखैमे बड़ नीक लगैए ओ जे अगर कोनो भी पक्षी रहै छै तऽ ओ पक्षी अगर हमसभ घर आङ्गनमे जे किछु भी पसारै छी जेना धान गहूम चाउर किछु भी पसारै छि तऽ ओ पक्षीसब जरूर आबैए कि ओतऽ बढ़िआँ चीज छै पसारल ओ ओ दाना मिलत तऽ हमसभ जे देखै छिए पक्षी से से पक्षी बड़ नीक लगैए अगर बाहरमे कतहु देखू तऽ दूरबीनसँ देखै छी हमसभ आओर रङ्गबिरङ्गके पक्षीसब रहै छै से बड़ नीक लगै छै ओ देखैमे ताहिके बावजूदो हमसभ जे अगर कोनो भी पक्षी देखैलए चाहै छी से बड़ नीक लगैए हमसभ जे अगर जे किताबमे देखने रहिए बच्चामे से पक्षीसब हम एखन जरूर देखै छी जेना भेल कौआ मैना बगड़ा जेसब कबूतर जेसब पक्षी होइ छै सेसब पक्षी बहुत बहुत बढ़िआँ पक्षीसब होइ छै ओहिके लेल बहुत बहुत बढ़िआँ जेना कहिए देलहुँ तऽ ओ पक्षीसब जे होइ छै से बहुत नीक होइ छै पक्षीसब दूरबीन लगाकऽ जे देखैमे नीक लगै छै से सामनासँ देखैमे बड़ नीक लगै छै ताहिके बावजूदो जे बढ़िआँ लगै छै तऽ ओ जे पक्षीसब छै से पक्षीसबके जे आगा अहाँ किछु भी खाइत रहिऔ पालिऔ अगर पक्षीसबके तऽ अहाँके सामनेमे जे भी खाइत रहबै तऽ ओ पक्षी जरूर आएत अगर जेना छीटि देबै किछु भी गरमीके समयमे जेना जेना किछु भी पसारल रहै छै ठण्डीके समयमे तऽ पक्षीसब जरूर आबै छै तऽ ओ जे छतपर किछु पसारल रहै छै तऽ ओ पक्षीसब आबै छथिन आओर खा लै छथिन ताहिके बाद आगाँ हमसभ सरवा या किछु भी गिलास बाटी किछु भी मे पानि राखि दै छिए तऽ ओ पक्षीसब पीलैए खालैए ताहिके बावजूद भी ओ पक्षीसब बड़ नीक हमरा लगैए